मानसिफोरनि जिवाव गेलेनाया थांना थानायनि गासै गुनाव पजिटिभ गोहोम खोख्लैनो हायो मानोना गेलेनायनि गेजेरजों सासे मानसिनि देहानि देहाया लोर सोर जानायजों लोगोसे बेयो बिनि देहाया जोबोद गोख्रों जायो गेलेनायजों लोगोसे सासे सुबुङा गेलेनायखौ गावनि थांखि हिसाबैबो सायख'नानै लानो हायो गेलेनायनि गेजेरजों गावनि जिउनि राहाखौ दानानै लानो हायो सुबुङा जाय सुबुङा लेगेनायाव जोबोद गोसो गुदुं बेबायदि सुबुङा गेलेनायखौनो गावनि जिउनि थांखि महरै लानानै आवगायलांनो हायो सासे सुबुंनि जिवाव साख्रि बाख्रिया थांनानै थानाय लामायाव जेरैबायदि सासे सुबुंखौ दाफुङो बेबायदिनो गेलेनायाबो सासे सुबुंखौ सोद्रोमथि गोनां सासे सुबुं हिसाबै समाजाव दाफुंनो हायो मानो होनोब्ला गेलेनाया सोलेरखौ गोख्रों खालामनायल' नङा बेयो गेलेनाय सासे सुबुङा गेलेनायनि गेजेरजों सोद्रोमथि गोनां आखुखौबो सोलोंनो हायो बा गावनि गोसोखौ कन्ट्रल खालामनो हायो सहायनो हानाय गुनखौ मोननो हायो बेनिखायनो गेलेनाया सासे सुबुंनि जिवाव जोबोद हेफाजाब खालामो होननानै आं सानो आरो गेलेनायनि गेजेरजों खायसे बेमार आजारफोरखौबो जों बेमार आजारफोरनिफ्रायबो जोङो रैखा मोननो हायो बा बेमार आजार जानायनिफ्राय गावखौ रैखा खालामनो हायो